हम बनगाँवा गाँव से बोल रहे हैं बनगाँवा गाँव में ये गाजीपुर ज़िले में एक छोटा सा गाँव है यहाँ पर सभी लोग पशु पालते हैं और दूध से उसके दूध को बेचते हैं उनका दूध पशु उनका दूध खोया भून कर दही दही से घी निकालकर और खोए की मिठाई बना कर उसको हम लोग बेचते हैं पशुओं से हमें और भी हैं क्या कहते हैं उससे बहुत फायदे भी होते हैं उनके बिज़नेस से जैसे उनकी गोबर की खाद है तो उसको खेत में डाल दिया जाता है या फिर ज़्यादा हो गया है तो उसको हम लोग बेच भी सकते हैं दूसरे गाँव के लोग आ कर खरीद लेते हैं और गोबर के खाद डालने से फसल बहुत अच्छी होती है और वो जो होता है दूध उन पशुओं से

और पशुओं से और भी छोटे छोटे जो उनके बच्चे होते हैं वो भी हमारे बिजनेस के काम में आते हैं उनसे छोटा छोटा बिजनेस कर सकते हैं गइया है यदि गइया का बछड़ा होगा तो उससे खेतों की जोताई हो जाती है और मान लीजिए गइया है तो उससे दूध मिलेगा हमें दूध से दूध बेचा जाएगा मार्केट में जाएगा पनीर फाड़ दिया जाएगा शादी ओदी में जिसको दूध चाहिए वो दूध ले लेगा और पैसा दे देगा छोटे छोटे बहुत से ऐसे हैं जो लोग हम यूज कर सकते हैं दूध के लिए बिजनेस का और दूध से घर के लिए भी ज़रूरी होता है जो घर का दूध पीते है और यही हम लोगों का रोज़गार है यहाँ पर डेरी खुली है तो हम लोग अपना दूध सुबह और शाम दोनों का दूध डेरी पर ही देते हैं बहुत से लोग अपने दूध का खोया भूनते हैं और बहुत से लोग घर पर ही उसको दे देते हैं गाँव में लोगों को जिससे उनकी आमदनी कुछ न कुछ होती रहे लेकिन पशुओं को कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे बिमार हो गए तो उनका दूध कुछ अजीब सा हो जाता है तो उसके लिए उन्हें घरेलू उपचार किया जाता है जिससे उनका दूध साफ हो सके और उनका जो उनके अंदर के जो थोड़ी मोड़ी गंदगी है वो साफ हो सके तो फिर जब दूध साफ हो जाता है या तो बल्टे वाले को दिया जाएगा या डेरी पर जाएगा और दूध हाँ दूध मार्केट में भी जाएगा शादी ओदी होती है तो ज़्यादा ज़्यादा दूध लोग खरीदते हैं आ कर तो दूध को दे दिया जाता है या पनीर फारें मिठाई बनाएँ उससे अनेक प्रकार की चीज़ घी निकालें मक्खन निकालें बहुत सी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है दूध से ही

दूध ही मान लीजिए पशुओं यदि पशु हैं तो दूध ही उन लोगों का दूध ही मेन बिजनेस है और मान लीजिए पशु यदि दूध देना कम कर दिया हो तो उस पशु को बेच कर दूसरा पशु लाइए उसी पैसे से खरीदकर तो फिर आप दूसरा पशु ला देंगे तो उससे भी काम चलेगा ताकि दूध का बिजनेस चलता रहे नहीं तो यदि एक ही पशु रहेगा तो दिक्कत होगी इसलिए एक पशु जैसे ही दूध देना कम करता है उसको बेच कर दूसरा पशु ला दिया जाता है ताकि दूध का बिजनेस चलता रहे